जोंनि ओनसोलनि आइजोफ्रा जेनिफ्राय बिथिंनिफ्रायनो मोजाङै खामानि मावो मानो होनब्ला दैज्लांनि बोथोराव गाइयो फुयो आरो बेजों लोगोसे गायखांनानै फुखांनाय जाखाङोब्ला बयबो न' न'खराव जि दायो जि दानानै बयबो जा एसे फैसा आरजिनो हायो बेनि गाहाम राहा लामाखौ बयबो लानाय जायो जोंनि आइजोफ्रा मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलनि आइजोफ्रा जेनिबो बिथिंनिफ्रायनो आखा फाखा मानो होमबा बेराफारसेथिं फरायनायफ्रावबो गोसो होयो कलेजफ्राव थाङो आरो मिथिं दावथिं ओंखारो जेनिफ्राइबो खामानि बिथिंनिफ्राय आखा फाखा खामानि मावनाय होनाय आरो गुबुन जायगाफ्रावबो थांनो थाखाय जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्राय जोंनि आइजोफ्रा गिया मानो होमब्ला दानि बे खोलिजुग बोथोराव जेनिफ्रायबो बिथिंनिफ्रायबो बयबो गसंथानो हानायखौ नायनानै जोंनि आइजोफ्रा थाखा फैसा आरजिनो हानाय राहा लामाखौ बयबो दिहुननो नाजायो बिनि थाखायनो जोंनि आइजोफ्रा जेनिफ्रायबो जेनि बिथिंनिफ्रायबो गाहाम हामब्लायथि जाहाथे मोनो बिनि थाखाय जोंफोरबो नाजानाय दं जोंनि ओनसोलनि आइजोफ्रा दानि जुगनि आइजोफ्रा जेनिफ्रायबो खेला दुला जेनिफ्राइबो बिथिंनिफ्रायबो मोजाङै मोजां बयबो लुबैयो